हेलो घरमे शादी छियै तऽ हम रसगुल्ला आर लेबै तऽ ओहिपर बहुत किछु समान लेबै दही आर लेबै छूट किछु छूट हइके छै छूट नहि करबै तऽ हमरा दही रसगुल्ला हर चीज लेल जेतै घरके शादी छियै तऽ ओहिमे हमरा बहुत से पैसा लागतै किछु छूट करियौ आ शादी छियै तऽ शादीमे हम समान लै छी अहाँ किछु छूट करियौ तहि लए कऽ हमरा घरमे किछु नहि यऽ पैसा कौड़ी हड़बड़ी भए गेलैया तऽ अहाँ किछु छूट करू अच्छा छूट नहि करबै तऽ हमर कना लेल जेतै नहि तऽ आइ नहि काल्हिए काल्हिए पैसा देब ताबे रहे दियौ कतहुँसँ पैसा बेवस्था कए कऽ देब तऽ हम घरमे शादी कराए लै छियै घरमे शादी छियै बाल बच्चाके कराए लै छियै तऽ आइ आइये करबै तऽ हमरा सबकिछु हमरा दिअ दही दिअ चीनी दिअ रसगुल्ला दिअ मिठाइ दिअ जे किछु संदेशो आर देल जेतै संदेशो आर ओहिमे देल जेतै हर चीज देल जेतै एहि लए कऽ कहै छी किछु छूट भी कए देबै तऽ आइ हमरा शादी छियै तऽ